हा हिकिड़ो साहित्यिक पात्र आहे जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे उन जो नालो आहे काका कल्लूमल काके कल्लूमल जे बाबति असां पंहिंजी सिंधीअ जी किताब में पढ़ियो हो हुओ हिकिड़ो नाटकु हो जेको मंच ते थियल हो हुन जे बाबति हुन किताब में ॾाढे सुठे नमूने ॿुधायो वियो हो उन में हिकिड़ो मुख्य पात्र हो जेको मेन पात्र हो हुनजो नालो हो काको कल्लूमल काको कल्लूमल हिक वॾे घर जो नौकर हो वॾे घर में कम कंदो हो ऐं हुन जी हुन जो परिवार हो जो हुन जी ज़ाल हुई ऐं हुन जो पुटु हो का हिकु ॾींहुं छा थियो त काके कल्लूमल जो सेठ हो जेको हुन जी मां गुजारे वई जिन करे हुन सेठ खे उन जी मां जी अस्थियूं प्रवाह करण हरिद्वार वञिणो हो त हिकु ॾींहुं हुन जो सेठ ऐं उन जो उन सेठ जो परिवार हरिद्वार अस्थियूं प्रवाह करण वियो ऐं हुननि सां गॾ काके पहिंजे काके कल्लूमल पहिंजे पुटु ऐं पहिंजे ज़ाल खे बि मोकिलियो हो हूं ॿई बि हुते विया हुआ हुन हुन खे च ट्रेन में चाढ़े चाढ़े ॾिनो ऐं हूं हुननि सां हली विया काको कल्लूमल जॾहिं घर आयो त हूं घर में पाण अकेलो हो ऐं हुन अकेलो ई उन पूरे कमनि खे कयो हू घर में आयो हो खुदि खे ई हीअं चवंदो हो की हल काका पाण खे कमु करिणो आहे हूं खुदि लाइ रोटी ठाहींदो हो ऐं खुदि सॼो कमु कंदो हो टी वी ॾिसंदो हो अखबार पढ़ंदो हो हूं हुन पूरे मंच खे हिक अकेले किरदार अहिड़े सुठे नमूने सां कयो त कंहिंखे इहो कोन्ह लॻो त हुओ इकड़ो पात्र हिकिड़ो ई पात्र अहिड़ा अहिड़ा सुठा हे सभिनि जी एक्टिंग पियो करे हे सभिनि जो रोल अदा पियो करे हुन पूरे मंच खे हिकिड़े ई पात्र कवर करे लाथो हुन पात्र में अहिड़ियूं अहिड़ियूं खूबियूं हुइयूं जेका सभिनि खे वणियो ऐं जंहिंखे ॾिसी सभिनि खे ईंह लगंदो हो न असां अञा ॾिसूं असां अञा ॾिसूं हुन पात्र की पात्र जी एक्टिंग हुन जी अदाकारी एॾी सुठी हुई त जॾहिं हूं को बि किरदार पेशु कंदो हो त हींअ लगंदो ई कोन्ह हो त इहो उहेई पहरियों माण्हू आहे जेको पहरियों हू किरदारु करे वियो आहे हुन खे ॾिसी हेॾो सुठो लगंदो हो त सभु माण्हू हुननि जे हुन खे ॾिसण लाइ हमेशह उत्साह में रहंदो आहे त कॾहिं काको ईंदो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी अदाकारी ॾेखारींदो काके कल्लूमल पाठ में जॾहिं असां हुन खे पढ़योसी त असां बि ॾाढो खुशि थियासी असांखे बि ईअं ई लॻो त असां हुन खे ॿियो पढ़ू ॿियो पढ़ू हूं घणो मज़ाक कंदण खुशि मिज़ाज माण्हू हो ऐं हुन हिन जी किता असांखी किताब में हिकिड़ो अहिड़ो किरदारु हो जेके असांखे ॾाढो सुठो लॻा ऐं वणाईंदड़ लॻो हुन असांखे ॾाढो खिलायो बि हिकु ॾींहुं हुन हुन किताब में अहिड़ो अहिड़ो चित्र हो अहिड़ो अहिड़ी अदाकारी हुई हुन हीअ ॿुधायो त हिकु ॾींहुं काके जे जॾहिं हूं सभु वयल हुआ हरिद्वार त काको घर में अकेलो हो ऐं जॾहिं काको घर में अकेलो हो त हिकिड़ो माण्हू आयो जेके हुन खे चयो त मूंखे मथे वारे रमेश जे घर कम आहे त हुन चयो त ठीकु आहे त तू वञ त हुन चयो न तू हुन खे सॾ करे अच काके चयो चरिये थी वियो आई या मां छो वञा मां तुंहिंजे पीअ जो नौकर आहियां त काके खे हुन चयो त मां हिक खूनी आहियां ऐं मां नव खून करे चु चुकियो आहियां ॾहो तुंहिंजो थींदो त हीअ ॾिसी काको ढिजी वियो ऐं ॾकणु लॻो त न न मूंखे न मारिजो मां तव्हांजो सॼो कम कंदो पहिरीं त काको हुन खां अकड़ में पियो ॻाल्हाए ऐं पोइ हुन खां ए न ढिजी वियो अहिड़ो ॾिसी असांखे ॾाढी मजो आयो असांखे खिल बि आई ऐं हुन किरदारु असांखे ॿियो मजबूर कयो त न असां हुन जे बाबति पढ़ू काके कल्लूमल जो किरदारु एॾो सुठो हो हुन जी पेशकशु एॾी सुठी हुई त असां हुन खे पढ़ंदा ई रहयासी ऐं असांखे ॾाढो मजो आयो